एहिठाँ गाम घरमे मधुमेह जेकरा डाइभटीज कहैत छै ओ सब बड होइत छै लोक कऽ ओहिसँ बड लोक मरैया आ की कहैत छै ओहिठाँ बी पी बी पी के बीमारी अखन बड चलि गेलैया एखन नवका अन्न जे खाइया खाद बला जे खाइया से तकरा लेल एहिठाँ कोनो सरकारके इंतजाम नहि छै एहिठाँ लोक बेमौत समर्थो बूढ़ो एहि बीमारी सबसँ से मरैया आ कोहुना कऽ डॉक्टर सब पैसा दूहैत छै ओकरासँ कोनो दवाइ दै देलकै कोनो दवाइके असर नहि पड़लै आ कोनो अथीके की कहैत छै से ओहिमे अपन कहुनाके जीवन बीता रहल यऽ आ जे जाइया से जाइया आओर की कहैत छै एखन ठंडाके समय छै बड भारी ठंडा पड़ि रहल छै बड भारी ठंडा पड़ि रहल छै से लोक कऽ ठंडी पकड़ैत छै ओहो लोग डॉक्टरे लग दौड़ि के जाइया अपना दवाइ दारूसँ अपन दवाइ दारू जे करैया ओहिसँ किछु होइत छै नहि लेकिन तथापि संतोष तऽ होइत छै तहि दुआरे से एहिठाँ से लोक निहारुल भए जाइया आ निहारुल भएके एहिठाँ रहैया लोक